जय झूलेलाल त इन में पुछियो आहे की अॼु ताईं मां सभिनि खां वॾो पंहिंजे जीवन में छा पायो आहे त मां सभिनि खां वॾो मुंहिंजो सक्सैस आहे ॿार ॿारहियों पेपर जो रिजल्ट

त मां पेपर त ॾिना मुंहिंजी हालति त ख़राबु हुई की पेपर रिजल्ट छा ईंदो पर जीअं ई रिजल्ट आहियो मां त घर खां ॿाहिरि हुयमि मुंहिंजे घरु वारनि घर में रिजल्ट कढियोनि उन में आहियो नाईंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट मतिलबु मुंहिंजे लाइ सभिनि खां ज़्यादाह गर्व जी ॻाल्हि उहा हुई मतिलबु और मध्य प्रदेश जी मां रहणु वारी कटनीअ जी मध्य प्रदेश जी मैरीट लिस्ट में मुंहिंजो चोथो स्थान हुओ जेको मतिलबु ॾाढो ज़्यादाह गर्व जी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे माता पिता खे हेॾी ख़ुशी थी मुंहिंजे घरु मीडिया आई हुई जंहिं मुंहिंजो इंटरवियू वतो उन जे मतिलनु मुंहिंजी पूरा फोटू आहियां टीवीअ में मुंहिंजी ममी पापा खे ॾाढी ख़ुशी थी और इहे ई मुंहिंजे लाइ सभिनि खां वॾी गर्व जी ॻाल्हि आहे मतिलब मां सम्झा थी की मतिलबु सही में सभिनि लाइफ में मां जेको बि वॾो कयो आहे इहो ई कयो आहे नाईंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट मुंहिंजा माक्स हुआ पंज सौ मां चारि सौ सैवन्टी सिक्स मतिलबु ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे मुंहिंजे लाइ मां हेतिरा कॾहिं सोचा बि न हुआ की मुंहिंजा आयां आहिनि ईंदा पर मां ॾाढी महिनतु कई ॾाढी हर सबजैक्ट में मुंहिंजा नभे खां मथे हुआ माक्स जेकी मुंहिंजी ॾाढी ज़्यादाह ख़ुशी ॾिनियलु मूंखे बि मुंहिंजे परिवार वारनि खे पूरे पाड़े में मुंहिंजी ममी ई सभु तारीफ़ु पिया करनि की राखी हेॾी सभिनि खां होशियारु आहे उहा ॾाढी वॾी ॻाल्हि हुई मुंहिंजे लाइ इहे ई बसि मुंहिंजे लाइ सभिनि खां गर्व जी ॻाल्हि आहे जेकी मां तव्हां खां शेयर कईमांव थी धन्यवाद मुंहिंजे पापा ॿाहिरि हुआ उन टाइम पर उन्हनि बि ॾाढो मतिलबु ॾाढो ख़ुशि हुआ उहा बि ॾाढी ख़ुशीअ ई ॻाल्हि हुई मुंहिंजे लाइ